पहले के जबाने में फोन ओन तो चलते नहीं थे लोग चिट्ठी लिख कर भेजते थे तब वहाँ खबर जाती थी तब लोग वहाँ से आ पाते थे अब फिर भी बाद में वही का क्या बोला जाता है टेलीफोन लगा हुआ था फिर टेलीफोन से बात करना चाहते थे जब किसी से तो टेलीफोन से बात करते थे अब तो फिर बाद में टीफैड मोबाइल चल गए फिर उसके बाद में यही अब तो इतने महँगे महँगे बड़ा बड़ा फोन चल रहा है कि एयरटेल है वोडा है यही सिम चल रहे हैं तो उसमें एयरटेल औरटेल में बहुत महँगा से महंगे महँगे रिचार्ज हो गए हैं बी एस न ल में कम रिचार्ज है कम पैसों का रिचार्ज है तो वही रिचार्ज कराते हैं फिर वही से बात करते हैं वही वही को चलाते हैं वही में देखते हैं सब सब लोग देखा करते हैं और फिर डाटा भी चलाते हैं वही में बच्चों सब लोग वही में व्यस्त रहते हैं और क्या अब तो अच्छे अच्छे पहले तो बहुत समस्या थी कि किसी से बात नहीं हो पाती थी जब वहाँ जाओ जब चिट्ठी लिखो तब पहुँचों तब द अब तो घर बैठे ही बात कर लो हर एक चीज़ की सुविधा हो गई है फिर भी

फिर और क्या फिर आगे बी एस न ल वोडा है यही सिम बढ़िया से पकड़ते हैं औ बढ़िया काम करते हैं बी एस एयरटेल वोडा तो बड़ा महँगा हो गया है रिचार्ज यही क्या बताए फिर वोडा और क्या करे फिर वही से बात होती वही में देखा करते हैं अपना डाटा भी बढ़िया चलता है नेटवर्किंग भी बढ़िया पकड़ता है सब अच्छे से चला करता है और क्या अब पहले बहुत समस्या थी अब तो कोई समस्या नहीं घर बैठे ही बात कर लो बढ़िया वही में अब तो इतने महँगे महँगे रिचार्ज हो गए हैं क्या अब तो इतने बड़े बड़े फोन चल गए हैं टी वी और फिर पर कोई इसकी ज़रुरत नहीं बस इसी में देखा करो बस वही क्या फिर सिम है रिचार्ज एयरटेल ओडा बी एस न ल और चाहे बी एस न ल ओडा यही में महंगे महंगे टीफैड मोबाइल फिर थे फिर उसी में हम लोग नंबर तो उसमें देखो एक तो वीडियो कालिंग भी बात कर लो सब बात कर लो अब तो बड़े बड़े मोबाइल चल गए हैं तब तो बात ही कर लो बस जब जाओ तब मुलाक़ात होती थी अब क्या मोबाइल तो यह हो गए हैं इतना क्या बताएँ फिर

बी एस न ल मोबाइले क को बढ़िया नेटवर्किंग पकड़ता है और बढ़िया घर बैठे चाहे कमरे में हो चाहे खेत में हो चाहे बाहर हो चाहे जहाँ हो बात हुआ करती थी फिर क्या है अब अब तो बात नहीं होती है फिर